किसानकेँ कीसभ भेटैक चाही जे फायदा होय मजदूर छियै अथी करैत छियै खेतीमे गहुमके फसल मसुरी फसल खेसारी फसल जँ नहि उपजलै तऽ ओ की कए सकियै एहिमे मदति होयके चाही गरीब छी मजदूरी करैत छियै ओहिओ मजदूरीमे ओकरा उपजाबैत छियै आ जँ नहि उपजै छै तऽ ओ की करयके चाही कोन चीज करयके चाही ओकरा मजदूर तऽ उएह लए कऽ छै जे फसल उपजतै तऽ बाल बच्चाकेँ पोसबै बाल बच्चाके खुअयबै आ नहि उपजतै तखन तऽ भूखे दुःखे मरबै तऽ उएह मजदूर छी हम तऽ उएहसभ छी जे मजदूरी करैत छी उएह खेतमे गहुम बौग कयलहुँ धान रोपलहुँ ओसभ काटि खोँटि कऽ बाल बच्चाकेँ गुजर करेलहुँ तऽ उएह लए कऽ जे कनी किछुमे साहीत करितियै जे ओ फसल नहि होइत छै तऽ साहीत होयके चाही मजदूरकेँ गरीबकेँ साहीत होयके चाही तऽ ओहि लए कऽ की करबै उएहसभ होयके चाही गहुम फसल नहि होइत छै मसुरी फसल नहि होइत छै गोट फसल नहि होइत छै मक्कइ फसल नहि होइत छै तऽ ओहि लए कऽ मजदूर भए जाइत छै किसान मजदूर भए गेलै पशुकेँ कतयसँ खुएतै बाल बच्चाकेँ कतयसँ खुएतै मजदूर तऽ ओहि लए कऽ किसान भए जाइत छै मजदूरी जे उपजबे नहि कयलै तऽ बाल बच्चाकेँ पोसतै कतयसँ कतयसँ खिएतै पशुकेँ कतयसँ खिएतै पशुकेँ कोना पोसतै तऽ ओहि लए कऽ कनी मजदूर छै मजदूरी भए जाइत छै उपजबे नहि करैत छै किसान मजदूर भए जाइत छै बौग करैत छै उपजा नहि होइत छै ने धान होइत छै ने गहुम होइत छै ने मसुरी खेसारी होइत छै तऽ किसान कथी लए कऽ ऊपर रहतै किसान मजबूरी छै तऽ उएहमे ने किछु मदति करबै जे किसानके जान बचतै ओहीमे बाल बच्चा रहतै ओहीमे पशु रहतै ओहीमे सभ रहतै ओहीमे किसान रहतै कोना किसानके समय बिततै समय मजबूर छै कोना समय बिततै उपजा बाड़ी नहि होइत छै हेतै तखनहि ने पशुकेँ रखबै अपना बाल बच्चाकेँ रखबै समय चलतै आगाँ कर्जा बर्जा भए जाइत छै आ उपजा नहि होइत छै तऽ कर्जा तऽ जबूर भए जाइत छै आदमीके शरीरपर की करतै आदमी की कए सकैत छै आदमीके मजबूरी भए जाइत छै करैत छै लेकिन उपजैत नहि छै तऽ मजबूरी होइत छै आदमीके की कए सकैए आदमीके की कए सकतै ताहि लए कऽ जँ उएहसभ कनी ऊपर मदति हेतै तऽ किसानकेँ आओर हिम्मत हेतै आ नहि हेतै तऽ हिम्मत कतयसँ हेतै